मैं खाना बनाने की किताबें नहीं पड़ती हूँ क्योंकि कभी कभी मन अलग अलग खाना खाने का इच्छा होती है और वह खिलाना भी चाहिए मुझे खाना बनाना बहुत पसंद आता है औ खाना बनाने में मनपसंद से खाना बनाती हूँ कभी कभी मोबाइल में देख लेती है क्योंकि जो जो मसाले सब्ज़ी में डलते हैं वह कभी याद नहीं रहती हैं तो मोबाइल में पता चल जाता है मेरा मैं एकदम मनपसंद से खाना बनाती है क्योंकि कैसे मटर पालक मटर पनीर कटहल की सब्ज़ी ऐसी दो चार चीज़ें के लिए मुझे मसाले की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं मोबाइल में कभी कभी देख लेती हे मेरा मन खाना बनाने में बहुत लगता है मनपसंद से जीभ का स्वाद लेने के लिए बनाना पड़ता है